आं सिमलानि मोनसे हलसेलावहाय जि न'खरनि खरस बरस नांगौ जायो बेहाय लाबोयो मानोना आं जाग्रा हलसेलावहाय बिराद माने खम बेसेनफोराव मोनो सिगाङावथ' खम बेसेनफ्रावनो मोनोमोन नाथाय दा आथिखालावहाय एसे बारायबाय थेवब्लाबो आङो मोजां मोननानै बे हलसेलनिफ्राय लाबोनानै आं आंनि न'खरखौ सामलायो बे दखानाव गासैबो मोनजाबो बे हलसेलाव गासैबो मोनजोबो जेरै थाव संख्रि बानलु आथा मैदा माइरं गासैबो नांगौखौनो मोननो हायो बेनि थाखायनो आङो बेयावनो जि नांगौ मुवा बेखौ आं लानानै फैनानै न'खराव सोलियो आरो गाननाय जोमनायनि बागै गाननाय जोमनाय बा सेनदेल जुथा गोजां बोथोर गोलोम बोथोर बेफोराव आङो अनलाइन सफिं खालामो जेरै एमाजन आरो फ्लिपकार्टजों खालामो अनलाइन खालामनानै गोसोखौ मोजां नाङो मानोना जेखौ नांगौ बेखौ मानि मबाइलजोंनो बासि बासि अर्दार खालामहरनो हायो गोसोया मोजां मोनो माने बेसेनफ्राबो अनलाइनाव जोबोर खम जायो बेनि थाखायनो आङो बांसिन अनलाइनाव गाननाय जोमनाय गोजां बोथोरबाबो गोलोम बोथोरबाबो मानि अनलाइनजों खालामनानै सोलियो बा गानो जोमो आरो